जेनाकि मन्दिर मधुबनीमे बहुत सारा पेन्टिङ्गके चीज छै ई सब दुर्गा माँके मूर्ति सबके पेन्टिङ्ग कलर पेन्टिङ्ग बहुत सा अइसन चित्रकला दीवाल पेन्टिङ्ग घरमे रङ्ग रङ्गोली दीवालीके हर बहुत तरीकेके पेन्टिङ्ग करैके छै बहुत सब अइसन कार्य छै जे होइ छै मधुबनीमे जेनाकि भेल अहाँके साड़ीमे कलर करना कोटा करना जरी दुपट्टेमे पेन्ट करना कोन कलरके एहिपर जँचतै बहुत सा अइसन किछु छै मूर्ति सबके जेना दुर्गा पूजा भेल तऽ ओहिमे बहुत दुर्गा माँके कोना कऽ सजाओल जाइ जे नीक लागत ईहो सब चीज गणेश चतुर्दशी आएल ओहिमे सब बेर मूर्ति सबके रङ्ग पेन्ट जेनाकि मधुबनीमे दुर्गा मन्दिरमे मूर्ति सबके रङ्ग पेन्ट करना साड़ीके कलर गोटा वगैरह दुपट्टा सबके करल शूटमे पेन्टिङ्ग करल खूब ज्यादा ही सुविधा छै यहाँ पर हर तरीकेके मूर्ति भेल कपड़ा दुपट्टा अहाँके किछो काम लागल सब सुविधा यहाँ पर छै अइसन बहुत चीज जेनाकि कोनो मूर्तिए चाही छोट बड़ जेहन भी चाही ओकर रङ्ग पेन्ट कलर हर चीजजैसे सुविधा यहाँपर मधुबनीमे छै कलाभवनके पास बहुत सारा मूर्ति भी बनै छै जेनाकि अहाँके लैके रहत सब चीज